ठीक है भैया बताइए मिल जाएगा हमारे यहाँ तो आपको बारह मास में सब्ज़ियाँ मिलती हैं आपको अभी अगर से आप हमारे कहाँ आएंगे दुकान पर आएंगे के हमारे खेत में आएंगे डायरेक्ट जब अगर से आप हमारे खेत में आते हैं तो अभी आपको सीजन के हिसाब से भिंडी लौकी खीरा चुकन्दर यह सब सब्ज़ियाँ मिल जाएंगी भिंडी का रेट तो वैसे अभी अगर से बाज़ार में आप लेते हैं तो चालिस रुपये पड़ेगा आपको लेकिन अगर से हमारे यहाँ खेत से लेते हैं तो हम आपको पैंतीस रुपये दे पाएंगे कुंटल लेते हैं तो आपको अट्ठाईस रुपये पर कुंटल देंगे दस कुंटल चाहिए तो आपको हम चलिए एक रुपये सस्ते कर देंगे सत्ताईस रुपये पर पर के जी नहीं भईया जी लाने ले जाने का खर्चा तो आपको ही देना पड़ेगा पहुँचने का कुछ चार्ज लगेगा आपको ख़ुद ही आना पड़ेगा लेने आप अपना गाड़ी ले कर आईए हम अपने उस पर अपने लोगों से माल को उस पर रखवा देंगे फिर आप ले कर चले जाइएगा आपको और भी भिंडी के अलावा कोई सब्ज़ियाँ चाहिए तो बताइए फिर देखते हैं लौकी और खीरा कितना कितना मात्रा में च दस दस कुंटल दोनों चाहिए आपको लौकी भी दस कुंटल और खीरा भी दस कुंटल तो तब मिल जाएंगे भईया जी तब हम आपको पूरा पहुँचा देंगे सब्ज़ी लौकी का पच्चीस रुपये एक किलो का ओके सर सब में ही कम थोड़ी कर देंगे चलिए आप इतना मात्रा में ले रहे हो तो बाद में भी हमारे यहाँ से लेते रहेंगे तो आपको बाईस रुपया पर किलो दे देते हैं चलिए बीस रुपये ही सही बीस रुपये दे दीजिएगा और आप जी देखिए भैया जी अब इतनी महंगाई है हम लोग ताज़ा सामान देते हैं अपने खेत से तुरंत तोड़ कर के तो सामान की वजह से इसका थोड़ा सा दाम ज़्यादा लग रहा है लेकिन आप जैसे ही लेके जाएंगे मार्केट में रखेंगे तो तुरंत ही बाज़ार में यह सब्ज़ियाँ बिक जाएंगी

नहीं नहीं भैया जी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तब आपको हम सब्ज़ियाँ ठीक है भैया जी धन्यवाद